टी वी शो शार्क टैंक जाहिमे चारि गो जज रहय छथिन ओतय जे छै से बहुत सारा लोग जे छै से अपन कारोबारके उपाय लए कऽ आबय छथिन जेनाकी अगर ओ कोनो बर्तनके उपाय तऽ ओ बर्तनमे कोन एहन खासियत छै ओ सबटा ओकर महत्वपूर्ण जानकारी दै छथिन जे हुनकर अथी लोग हुनकर अथीके पसन्द करय हुनकर हुनकर उत्पादके पसन्द पसन्द करय आओर ओ अपन पैसा अइमे लगेथिन जैसँ हुनका बहुत सारा फायदा शार्क टैंक हुनकर ई देखय छथिन की जे ओ लायक छथिन कि नहि हुनकामे पैसा लगायल जाइ ओइसँ हुनका कते फायदा होइके उम्मीद छै तऽ शार्क टैंक जे छै से बहुत सारा लोकके रोजगारके सृजनो करयमे मदद करय छथि जेनाकी आजकल आइ काल्हि इंडियामे जे छै से मेक इंडिया मूवमेंट छै जाहिमे जे छै से सरकार जे छै से चाहय छै की लोग अपन स्वरोजगारपर ध्यान दै स्वरोजगार मतलब लोग अपना आपके खुदके खुद विकसित करय ताकि ओ दोसरपर रोजगार लए आश्रित नहि रहय एकर मुख्य कारण छै जे शार्क टैंकके भारतमे आनल गेलय शार्क टैंक बहुत तरहसँ जे छै से रोजगार उत्पाद कऽ कए कऽ अपन सबके मदद करय छियै बहुत सारा लोग जे छै से अपन उपाय लए कऽ आबय यऽ शार्क टैंक हुनकापर पैसा लगबय छथिन आओर हुनका मदद करय छथिन की ओ अपन रोजगार सृजन बहुत रूपसँ कए सकय अपन रोजगारके जे छै बहुतायात कए सकय अइसँ जे छै से भारतके अर्थव्यवस्थामे बहुत भारी विकसित रूपसँ योगदान दै छथिन शार्क टैंक शार्क टैंक अभी तकमे बहुत सारा लोकके जे छै से रोजगार प्रदान कयने छथिन बहुत सारा लोग जे शार्क टैंकमे जाइ छै ओ अपन रोजगार अपन अपन उत्पादके करय छै अपन उपायके सुझाव करय छै शार्क टैंक इएह सबके सुनि कऽ ओकरा बारेमे अच्छासँ अच्छा सुझाव दै छथिन ताकि लोग अगर हुनका पसन्द आयल तऽ ठीक छै अपन ओ पैसा लेबय कहय छथिन की अहाँ आश्वस्त रहू अहाँ अपन प्रोडक्टके चिन्ता नहि करू हम अहाँके पैसा लगायब अहाँ अपन प्रोडक्ट मार्केटमे आनि सकय छी आओर अगर हुनका प्रोडक्टमे कोनो अथी भेल तऽ ओइ लऽ ओ अच्छासँ दै छथिन कि केना हुनकर प्रोडक्ट जे छै से मार्केटमे आबि सकय यऽ मार्केटके वातावरणसँ हुनका अइसब बारेमे अवगत करबय छथिन किएक तऽ आइ काल्हिके वातावरणमे जे छै से केना हुनकर उत्पाद जे छै से मार्केटमे चलि सकय यऽ तऽ ओ अच्छासँ अच्छा सुझाव दै छथिन जैसँ जे छै से कोनो भी नया रोजगार करयवला व्यक्तिके जे छै से बहुत सारा फयदा होइ छै जेकी मार्केटके बहुत सारा पहलुसँ अनजान रहय छै आओर ओ कहय छै की जे एगो शिक्षके जे छै से एगो अच्छा छात्रके जे छै से आगाके अग्रसर करय छै शार्क टैंक इंडिया जे छै से नया नया रोजगार उत्पादनके सृजनकर्ता सब लए एगो शिक्षकके रूपमे काम करय छथिन ओ अच्छासँ अच्छा सुझाव दै छथिन ताकि ओ स्वरोजगार जे छै से केना आगा बढ़ि सकय यऽ केना लोग जे छै से दोसरपर आश्रित कम रहि सकइए आओर लोग केना भारतके आगा बढ़यमे जे छै से अपन कदम सँ कदम मिला कऽ चलि सकय यऽ शार्क टैंक इंडिया जे छै से बहुत बड़का एगो अच्छा कार्यक्रम छै जेकी लोकके बहुत अच्छा सँ अच्छा मदद करय छै लोकके रोजगार सृजन करयमे मदद करय छै ओ ईहो दखय छै की खाली लोग जे छै से अपने रोजगारके बारेमे नहि सोचय साथे साथ ओ ईहो ध्यान दै कि जे छै से ओ केना सँ केना कए कऽ भारतके बेरोजगारीके समस्याके दूर कए सकइए आओर अपन रोजगारसँ जे छै से केना ओ उपाय बना कऽ दोसरो लोक रोजगार प्रदान कए सकइए अइ लए शार्क टैंकके बहुत बहुत आभारी छै